आंनि संनायखौ हबि रोखोमै लानायाव आंनि बिमा एबा न'खरनि मानसिफ्रा गोबां फाव गेलेयो बिसोर आंखौ बुङोदि बे ओंखाम ओंख्रिखौनो संबाय थायो नामा लेखाखौ मोजां फराय होन्नानै बुङोमोन आंखौ अरायबो संनाय खावनायाव बादा होयोमोन बिसोरो आंखौ बुङोमोनदि संनाय खावनायखौल' मावनानै जाया फरायनाय आरो मोसानाय सल' खन्नाय बायदिफ्रावबो गोसो होनांगौ आइ आफा आरो न'खरनि मानसिफोरा आंनि संनाय खावनायाव गोबां फाव गेलेनानै आंखौ दुखु होबोदों आंनि न'खरनि बे मानसिफोरा आंखौ नों ओंखाम ओंख्रि संबाय थायोब्ला जाम्बि जानानै थागोन लेखाखौ मोजाङै फराय होन्नानै बुङोमोन नों हिन्जावनि फिसा नों हिन्जाव जानानै लेखा फरायनाय मोसानाय आरिफोरजोंबो दावगानो हायो मोसानायफोरजों नों नोंनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो फरायनायजों नों गोबां गियान मोन्नो हायो नोंनि मेथाइ खन्नाय आरिफोरजों गोबां बुहुमनि मुंदांखा सुबुं जों मोनथिजानो मोनगोन बे बायदि बुंनानै आंनि न'खरनि बे मानसिफोरा संनाय खावनाय हेंथा होयोमोन नोंनि संनाय खावनाया मोजां जाया होन्नानै आंनि नख'रनि मानसिफोरा गोबां दुखु होयोमोन आं संनाय खावनायखौ जोबोर मोजां मोनो बेनिखायनो आं संनाय खावनायखौ गावनि ह'बि हिसाबै लानाय जायोमोन आं आंनि संनाय खावनाय आव आंनि न'खरनि मानसिफ्रा दा गासिबो फाव गेलेयोमोन आंनि आइया बुङोमोनदि नों ओंखाम ओंख्रि संबाय थायोब्ला नोंनि फरायनाय आरो बोरै जागोन होन्नानै आंखौ गोबां रायोमोन नाथाय आइ आफा आरो न'खरनि मानसिफ्राबो आंखौ बेबायदिनो बुङोमोन आफाया बुङोमोनदि नों मोसानायाव गोसो हो संनाय खावनायाव नों बारा थाबाय थानो नाङा संनाय खावनायाव थाबाय थायोब्ला नों गाज्रिनि महर जालांनानै लेखा फरायनो गोसो जायि जानानै थागोन होन्नानै जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां गोबां बुङोमोन आं आंनि सान्नाय बायदिब्ला आं संनाय खावनायखौ आंनिनो साब सिखोनै सङै खावैनो आं मोजां मोनो बेबायदिनो आं गोबां आं संनाय खावनायाव गोसो होनानै फरायनाय लिरनाय मोसानाय मेथाइ खन्नाय बायदिआव गोसो होयि जालांदोंमोन जायनि थाखाय आइ आफामोनहा आंखौ संनाय खावनायखौ हेंथा होबाय थायोमोन आं आं जामुं संनाय जेरै ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बायदिफोराव जोबोर मोजां मोनोमोन मोनोना बेफोरखौ संनानै जानानै आं गोसो गोजोन मोनो आरो बेफोर संनाय खावनायखौ संनानै आंनि खामानिया जोबोर मोजां मोनो नाथाय आंनि न'खरनि गासै सुबुंफोरानो आंखौ संनाय खावनायनि थाबाय थायोब्ला नों जाम्बि जुम्बि इसुंनि इसुंनि माबा जानानैसो थानांगोन होन्नानै गोबां गोबां रायोमोन आं बेफोरखौ जेबो अरजायामोन आंनि संनाय खावनायावल' गोसो होयोमोन आरो संनाय खावनायखौ आइ आफाया आंनि संनाय खावनायखौ बारा मोजां मोनामोन बिसोरो आंखौ अराय फरायजानो आरो मेथाइ खन नो आरो मोसानो आरिनोसो गोसो होयोमोन